मां घर में सॼाइण जे लाइ बेल ऐं पौधा लगाया गमला ऐं जंहिंमें मूंखे योगा करण में ऐं घर जी सूअं जे लाइ ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं आत्मा खे मन खे ॾाढी शांती मिलंदी आहे ऐं ऑक्सीजन बि मिलंदो आहे ऐं मां ॿाहिरि पंहिंजे ग कच्ची जमीन हुई उते मां वण पोखियां जंहिंमें जैतून जो वणु नीम जो वणु ऐं पीपल पीपल जो वणु पोखियो ऐं अमरूद जो जैतून जो ऐं जैतून जो वणु ऐं जामुन जो वणु पोखियां जेके पाण खे घर में अ फल फ्रूट खाइण जे लाइ कम ईंदा आहिनि ऐं ॿाहिरि त सुठा मिलंदा कोन्ह आहिनि ऐं मूंखे पुठिया कच्ची जमीन हुई उनमें मां भाॼियूं पोखियूं भीड़ियूं सावा मिर्च ऐं अ पालक साई भाॼी ऐं घणेई भाॼियूं तरह तरह जूं भाॼियूं मां पोखियूं जंहिंमें पंहिंखे घर जी भाॼियुनि मां वधीक स्वादु ईंदो आहे ऐं मां मथे पंहिंजा गमला ऐं बेलू सां घर सॼो सजाए छॾियो बेलियुनि खे ईअं लटकाए छॾियम जीअं सूअं कनि